हैलो केह् हाल ऐ कित्त लग्गे दे होई गे बेह्ले बस यरो महां बेह्ले होई दे ते महां चलो गल्ल करदा जंदे हे मड़ो बा कि'यां जाचै चौगाना होई औन्ने आं कन्नै आह्लियै ई हां पूरा दिन यरो अज्ज इ'यां बी ऐतवार ऐ कुतै बच्चे बी फ्री होने बच्चे ते हां कन्नै आह्ले गी बी आक्खो ते एह् चलदियां हैनी एह् हां इंदी इ'नेंगी आक्खो नी एह् बी चलदियां जिन्ने सारे जने न इत्थें आई जाने नी कोई गल्ल निं जंदे मौके बाह्रा अवाज़ मारी ओड़ने आं उ'नेंगी ते जंदे किट्ठे हैनी बेह्ली होनियां इस बेल्लै बी ओह् बनाई बैठी दी होनियां रुट्टी छुट्टी नी जां आइयै बनाई लैगे सब्ज़ी कट्टी ओड़नी नी ते आइयै बनाई लैगे ते चलो होई आन्ने आं यरो अच्छा जी खरी खरी तां चलो चलो होई औन्ने आं अच्छा उ'नेंगी आवज़ देई ओड़नी फ्ही बाह्रा खरी खरी खरी खरी तां हां निकलो दस मिंट्टां बिच फ्ही खरी अच्छा